आजके नव नवीन युगमे मे विज्ञापन अपन व्यापारके बढ़ाबै के सबसँ अच्छा साधन छै व्यापारके बढ़ाबैके लेल विज्ञापनसँ अपन व्यापारके बारेमे बहुत सारे लोक तक अपन व्यापारके बात सबके पहुँचाबैके साधन छै विज्ञापन विज्ञापन करैके बहुत सारा साधन छै जैसे टेलिविजनमे विज्ञापन दे सकै छी अखबारमे विज्ञापन दे सकौ छी कागजपर पैम्पलेट छपबाके विज्ञापन दे सकै छै बहुत सारा साधन छै जैसे विज्ञापन आजके युगमे पहुँचाबल जाइ छै आजके युगमे सबसँ अच्छा विज्ञापनके साधन छै इंटरनेट इंटरनेटपर विज्ञापनके सहायतासँ अपन अपन व्यापारके अपन उत्पादके पूरा देश देश आओर दुनिआँ तक पहुँचा सकै छै विज्ञापनसँ लोकसब के जागरूकता फैला सकै छै सरकार विज्ञापनके माध्यमसँ लोकसबके अपन विभिन्न प्रकारके योजनाके जानकारी भी दे सकै दै छै जैसे लोकसब जागरूक हो सके जागरूकता फैलाबैके सबसँ अच्छा साधन छै ऑडिओ एवम् वीडियो माध्यमके विज्ञापन अइ विज्ञापनसँ जे लोग पढ़ आओर लिख नहि सकै छै सेहो सुनके आओर देखिके समझि सकै छै जैसे उ जागरूक हो सके